आं बिजी आसा न्ही काय ना कालचें प्रोग्रामाक किदें उलोवपा उलोवपाक यें सोदताले होय शी किद किद रे ते सामकोच यें केलो मरे तेणें प्रोग्राम सामको बेसूर जालो मरे तो हय न्ही न्ही आतां इतलें म्हळ्यार सामकी साॅगाची इतलो अपडेट इतल्या फिडबेक बी काय मेळना बी अशें कितें यें बी जालें काय हां हां पूण पूण पूण जल तरीक जें स्वर लागप बी जें लिंग बी यमक बी जे होय ज्या प्रमाणें जशी जावपा जाय आशिल्लें पूण तेगेलें तें जशें त्या प्रमाणे तो स्टेजीर जें पफोर्मन्स जावपाक जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे तेगेलें तें जावपाक जाय तशें जालें ना तें हां हां हय

ओ बरोबर सारकें हय हय आं हां हय

आं बरोबर हय हय हय सारकें हालासी हय

सारकें हां हां हय हय शीं शीं जालें जाल्यार हेंत ग्रूप चड चड अती जालीं सामकेंच काय बेश्टेच सगले इतलें लोक कवर जालें लोकांक जालें तरी लोक आतां आशिल्ले आनीक मात्सो प्रोग्राम यें केल्या त्या वेल्यान सामकी इमेज बेश्टी यें डावन कशी जाली ना ती मागीर हय हय हां हय हय हय हां हां होय हां हां सारकें आं बरोबर आं हय तें कोणा खबर कित केलां तें वळख्यार सगळ्यांनी खंय हीट जाला खरी हय पूण येणें आनी काल काल येणें अवतार केला तो पळयलो जाल्यार हेका आनीक आनी आनीक येगे आनी के जी एफ बी दिवपा लायकी ना हेका आं कितलो आसतलो काय आरे देवा देड लाख आमकां आमकां एक पन्नास हजार दिले जाल्यार आमी काय बरे सामके हार्मोनियम शो जाव त्या भाशेन लज नासतना सामके त्या भाशेन आमी ते प्रेजेन्ट करपा आमी दिव शकता आशिल्ले आं

आं हां बरोबर आं आं हां हां हां आनी सांग आं हां हां सामकेत यें जालें पूण हां दिस्तूत जें जावपाक नाका आशिल्लें तें जालें हां हां हां हां हां हां हय आं ओके हां चल ओके बरें तर आं ओके आं बरें आं बरें